नमस्ते दीदी बोलिए जी आपको हर हर जाती की हर नस्ल की मछलियाँ हमारे पास मिल जाएंगी आप बताइये आपको किस प्रकार की मछलियाँ चाहिए जी है न आपको झींगा मिल जाएगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत जल्दी फ्राय भी हो जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे दीदी हाँ हाँ कतला भी वैरायटी की है न

दीदी आप ही देख लीजिए आपको कौन सी वैरायटी की चाहिए ये तो रखी हुई हैं मछलियाँ यहाँ पे बाकी दीदी मैंने आपको सजेस्ट किया है कि झींगा सबसे जल्दी फ्राय हो जाती है पक भी जाती है अच्छे से और ये खाने में भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है नहीं दीदी इतनी ही है बस ज़्यादा नहीं है छः से सात ही वैरायटीज़ लाएं हैं हमने आज

अच्छा दीदी ये वाली जो मछली है झींगा ये आपको छः सौ रुपये किलो मिलेगी और ये वाली जो रखी हुई है कतला ये आपको तीन सौ रुपये किलो मिलेगी और दीदी इसी टाइप से है इससे ज़्यादा भी नहीं है और इससे कम भी नहीं है फिर सब इसी रेंज में है आगे पीछे हाँ दीदी देखो अभी क्या है कि मछलियाँ दीदी देखो अभी जो मछलियाँ हैं न अपनी वो कम उत्पादन हो रहा है मछलियों का ठीक है और ये जो मछलियाँ हैं ये बहुत ही स्पेशल वेरायटीज़ की हैं ये किसी बाहर से मंगवाई गई हैं दीदी कोई केरल से मंगवाई गई हैं कोई कर्नाटक से मंगवाई गई हैं ये यहाँ की नहीं है इसीलिए आपको थोड़ी महंगी तो मिलेगी दीदी दीदी ये थोड़ा भी कम नहीं होगा दीदी फिर हम लोग को क्या पुरेंगा दीदी नहीं नहीं वो तो नहीं रखी है दीदी

बाकी देख लीजिए और थोड़ी कम रेंज में भी है लेकिन सौ ही रुपये कम हो पाएगा दीदी फिर दूसरी मछलियों में छोटी मछली जो रहती हैं हमारी दीदी वो भी छः सौ रुपये ही पड़ेगी आपको

हाँ हाँ देख लो वो भी देख लो नहीं दीदी हमारे पास में जितनी भी मछलियाँ आती हैं नई दीदी हमारे पास में जितनी भी मछलियाँ आती हैं न वो सब अच्छी होती हैं हम सही से लाते हैं हाँ हाँ हाँ ये भी है दीदी हम ग्राहकों की समस्या को समझते हैं अब जी ठीक है देख लीजिए आप ही सही से या फिर दीदी वैसे आपको लेना कितनी है और कौन सी वाली लेना है बता दीजिए आप हाँ ठीक है चलिए कतला में मैं आपका प्राइस थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि आप थोड़ी ज़्यादा ले जा रहे हैं ठीक है तो ये हो गई आपकी दो सौ की और ये हो गई आपकी छः सौ छः सौ में यदि हम पचास रुपये कम करते हैं चलिए साढ़े पाँच सौ रुपये दे दीजिए आप ठीक है जी ये वाली हाँ हाँ ये लीजिए पैक कर दिया है मैंने